हलो मयूर होटल अच्छा भाउ मूंखे तव्हांजे होटल जो पनीर टिका जाम पंसदि आहे त मूंखे पनीर टिका मिली सघंदो मूंखे ऑर्डर करिणो आहे ओके त पनीर टिका हिकु फुल जो ऑर्डर लिखियो हा ओके अच्छा त अगरि मां ॿ पनीर टिका ऑर्डर कंदम हिकु बार में त तव्हां मूंखे कुझु डिस्कांउट ॾे़ई सघंदा आहियो छो जो क्वांटिटी ऑर्डर थी कयां न भाउ हा ओके हा मुंहिंजी एड्रेस लिखो मुंहिंजी एड्रेस अथव राधा स्वामी बिल्डिंग धर्म दास दरबार जे साम्हूं पंजो माड़ो रूम नम्बर पंजवीहो ओ टी सेक्शन उल्हास नगर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ओके अच्छा घणी देरि में तव्हां मुंहिंजो पार्सल पहुचाईंदव पंजे मिंटे में ठीकु आहे हा छो जो भरिसां ई आहियो तव्हां हा ओके त पंजे मिंट में तव्हां पार्सल पहुचाईंदव त हिन सा गॾु मूंखे कुझु ॿियो बि ऑर्डर ॾियणो हुजे त हले न हा त हिन सा हिकु अञा ऑर्डर लिखो वन जीरा राईस प्लेट वन ग्रीन सैलेड ऐंड वन दालि तड़का ओके हा त मूंखे हियो ओ करिणो आहे हा ऐं हिन जो टोटल बिल घणो थींदो ऐं डिलीवरी घणी देरि में थींदी ऐं मां कैंश ओन डिलीवरी कंदमि हा कैश ओन डिलीवरी थींदी ओके बिकोस मां मां वटि जी पे ऑनलाईन पेमैंट कोन्हे हा ठीकु आहे हले ओके